सिलाई सिलाई करना थोड़ा बहुत जानते हैं ब्लाउज़ ब्लाउज़ को काट करके सिल लेते हैं पेटीकोट का कपड़ा काट करके उसको सिल लेते हैं और उसके बाद ब्लाउज़ ब्लाउज़ में डिज़ाइन कैसे होती है डिज़ाइन बनाना बनाना सीखना चाहते हैं और उसके आगे ब्लाउज़ में अच्छी अच्छी डिज़ाइन और उस कैसे किया जाता है उसको हम जानना चाहते है सूट सिलना आता है उसके बाद सूट में कढ़ाई कैसे किया जाता है कढ़ा कढ़ाई करने करने करने कढ़ाई करने करना जर कढ़ाई करना हमको उसके बारे में जानना है उसके बाद सिलाई में सूट सलवार वो सूट सलवार काट करके सिल लेते हैं सूट पे कढ़ाई कैसे किया जाता है इसके कढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं हम उसके बाद अथि शर्ट शर्ट सिलना नहीं आता है शर्ट को कैसे काटा जाता है वो वो काटना नहीं नहीं आता है उसको कैसे काट करके कैसे माने सिलें वो उस उस शर्ट को सिल लें शर्ट को सिलने की शर्ट शर्ट कैसे सिला जाता है उसको सिलना है उसके बाद पैंट कैसे सिला जाता है इंग्लिश पैंट वो उसको काट करके कैसे सिला जाता है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो कपड़ा को कैसे कटाएगा कैसे सिलाएगा उस पे बुनाई कैसे होगी बुनाई कैसे होगी उसके बाद आ गया आगे आगे वो कि क्या होता है और नए नए तरीके का डिज़ाइन होता है ब्लाउज़ में डिज़ाइन बनाना वो डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है वो उसके बारे में